अलग अलग मौसममे हमर इलाकाके जलवायु तऽ रहैछै बढ़िए रहैत छै लेकिन हमर पूर्णियाँके तऽ पहले मिनी दार्जलिङ्ग कहल जाए रहै कि दिनभर बहुत अगर गरमी रहैत रहए तऽ साँझके कि करै बहुत वर्षा भए जाए रहैए आओर एते बढ़िआँ मौसम भए जाए रहैए कि सब कहै कि मिनी दार्जलिङ्ग अगर कतहुँ छै तऽ पूर्णियेंमे छै लेकिन अखनि कि अखनि कि स्थितिछै एतुका कि अखनि एतेक बहुत जादा हि बदलाव आबि गेलछै एते जादा गरमी पड़ैछे आओर बारिश तऽ इन्तजारमे रहैछे लोग कहिआ बारिश हौते जे पहिलुका स्थिति रहए ओ अखनि बिलकुल नहि रहलए बारिशके इन्तजारमे रहैत छिए कब बारिश होतै आर जब बारिश पड़ैछै तऽ एतबै बारिश पड़ए लागैछै एकाएक पता नहि ई सब जलवायु परिवर्तनके कारण भए रहलछै कि किछु कारणसे भए रहलछै लेकिन अखन बदलाव आबि गेलछै हमरा एतुका सर्दियो रहैत छै तऽ बहुत्त जादा सर्दी रहैत छै कोनोभी चीज अभी बहुत जादा हुए लागल छै जेकि पहले नहि होए रहैए इसब बदलाव छिए बाँकि कि कहल जाए एकरा लए हमसब